جب ہم بات کرتے ہیں جدید ٹیکنالوجی کی تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ پہلے کے زمانے اور آج کے زمانے میں بہت فرق ہے جیسے کہ پہلے مشینوں کا استعمال نہیں ہوتا تھا لیکن آج کے دور میں بہت ساری مشینوں کا استعمال ہوتا ہے پہلے ہم لوگوں کو سفر کرنا ہوتا تھا تو بیل گاڑی یا گھوڑے پر بیٹھ کر لوگ سفر کیا کرتے تھے لیکن آج کے ٹائم پر ٹرین ہوائی جہاز موٹر سائیکل قارو وغیرہ سے ہم دور دور چلتے ہیں اور بہت جلدی اپنی منزل پر بھی پہنچ جاتے ہیں میری ہی زندگی نہیں بلکہ پورے عالمِ انسان کی زندگی آج کے ٹائم پر بدل چکی ہے لوگ مہ لوگ مشینریوں میں گھر چکے ہیں چاہے گھر ہو یا دکان اندر ہو یا باہر ہر جگہ مشینریوں کا پریوگ ہونے لگا ہے